हाँ मैं काजल बोल रही हूँ मेरे यहाँ पर बड्डे पार्टी है मैं मैं आपके यहाँ केक लेना चाहती हूँ और गुलाब जामुन छेना क्या आपके पास है तो फिर क्या आप कितने में देना चाहती हो मुझे केक चाहिए और चॉकलेट लड्डू और ये क्या कहते चॉकलेट

अच्छा तो आप मुझे डेरी मिल्क डेरी मिल्क चॉकलेट तो आप कितने का देंगी चॉकलेट अच्छा तो क्या कहते तो हमें हम आप आपके यहाँ और भी सारे बलून वगैरह हैं क्योंकि गुलाब जामुन और लड्डू भी है क्या तो ठीक है तो क्या कहते हैं और भी ऐसे और भी सामान मुझे चाहिए जो

मुझे एक एक किलो चाहिए तो ठीक है आप न आप एक काम करिए न गुलाब जामुन छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ गुलाब जामुन लाए तो फिर क्योंकि ये बच्चे लोग रहेते हैं खाएंगे तो फिर गिरा देंगे और या फिर खाएंगे तो कपड़े ओपड़े में लग जाएगा तो गंदा हो जाएगा इसिए आप यह गुलाब जामुन रहने दीजिए और और फिर भी मैं बताती हूँ क्या मुझे सिर्फ बड्डे सपेट के लिए सिर्फ मुझे केक दे दीज़िए और बैलून और और और डेयरी मिल्क चॉकलेट तो तो फिर तो ठीक है तो फिर आपकी दुकान कितनी दूरी पर है क्या आप बता सकती हैं मैं यहाँ ऊँचडी से बोल रही हूँ

लेकिन लेकिन ठीक है मैं आती हूँ कि आप केक कितने का दे रही हो केक एक्सक्यूज़ मी मैंने पहले अच्छे से सुना नहीं था न इसके लिए आप फिर से बताइ तो ठीक है दो सौ पचास का है न लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मेरे घर पर यहाँ तो क्योंकि बड्डे सपेट कर रही हूँ तो अभी शाम तक में सब जन आएंगे न तो इसके लिए अभी तक कोई है नहीं तो फिर कैसे आऊँ क्या आप किसी से भेज सकती हैं तो ठीक है हाँ हो गया अभी ठीक है मैं आती हूँ